कल्ह मां पेसेफ़िक मॉल मां हिकु जीन वरती हुई छा त जीन हुई नीरे रंगु जी हिन जीन जी फ़िटिंग बि तमामु सुठी हुई पाइण खां पोइ हू जीन मूं ते वणे बि पेई हू जीन मूंखे तमामु वणी जेकॾहिं तव्हां खे मौक़ो मिले त तव्हां बि पेसेफ़िक मॉल मां इहो जीन वठो छाकणि त कॾहिं कॾहिं अहिड़ियूं सुठियूं जीनूं असां खे मिलंदियूं आहिनि